पुरान पीढ़ीके लोक जे विचारधारासे चलैत रहथिन हुनकासभके जे सोच रहनि ओ वर्तमान परिवेशमे बहुत जगह अनुपयुक्त भऽ गेलै यऽ नवयुगके जे संतति छै धिया पुतासभ जे छथि ओ जे दुनिऑंके रेसमे जे अखन दौड़ रहला यऽ ओहिठमा दौड़ऽ मे हुनका जे छै पिछला जे हमर अहाँके संस्कृति रहै आहार विहार रहै रहन सहनके जे भी कोनो बात रहै ओ हुनका अवरोध बुझाइ छनि तऽ बीचमे अहाँकेॅं दू जेनरेशनके गैप जे बीचमे भऽ गेलै यऽ जाहिठमा की ओहि गैपक ओहि खाईक पाटऽके लेल बीचके उम्रके जे लोक छथिन हुनका प्रयास करै छथिन जिनका हिनका अपन संस्कृतिसॅं अपन सभ्यतासॅं अपन आहार व्यवहारके प्रति हुनकोमे जागरूकता पैदा करैत आ पुरान पीढ़ीके लोकके सेहो कहल जाय जे कहल जाय छनि जे अहाँ एतेक आब एहि बातके नहि पकड़ियो कियाकि दुनिआके संगे कदममे कदम मिलाकऽ चललाक बादे हम जे छै से दुनिआक मुक़ाबला कए सकै छी आओर जे ज़रूरी छै ताहि दुआरे हमसभ यथासम्भब अपना दिससॅं प्रयास करै छियै जे बीचमेहक़ रास्ता निकालिकऽ एकटा ओ जे गैप जे छै ओ जे खाई जे छै ओहि खाईक जोड़ैत दुनू पीढ़ीक बीचके जे दूरी छै ओकरा कम करैत आओर अपन संस्कृति सभ्यता अपन जे भी किओ प्राप्त हमरासभके छै ओकरामे बेसीसॅं बेसी हुनकासभके आकर्षित करियन आ एहि लेल प्रयास करना हमरासभके बाजिब छै